जी नमस्कार हँ छै एतऽ ढेर कम्पनी सबके छै जेना बाटाके भए गेल अहिने तरहके मतलब ढेर एबय तऽ मिल जेतय कम हँ रिलेक्सोके छै मोतीके छै आरो बहुत सब कम्पनी सब छै हँ हँ पड़य छै कोनो बात नहि छै मिला जुला कऽ भए जेतय सब पाँच सओ हजार एहने पड़य छै चप्पल सबके दूओ हजार पड़य छै हँ छै की बाटाके छै साल भरिके साल भरिके कोनो दिक्कत नहि छै आओर ई सब चीज खराब थोड़ेही होइ छै गारंटीओ रहय छै मतलब खराब भए जेतय तऽ दोसर मिल जेतय अगर टुटि जेतय तऽ हँ सब रिप्लेस भए जेतय हँ नया मिल जेतय नहि नहि एहन कोनो बात नहि छै कम्पनीके जे सामान रहय छै ओकर तऽ बढ़िआँ चलिते छै सब नीक क्वालिटीके छै

हँ

हँ सब मिल जाइ छै दुनू छै कैशो छै डिजिटलो छै दुनू जेना सुविधा हुए दुनू सुविधा छै आइ काल्हि तऽ नेटेके द्वारा बेसी यूज करय छै लोग कोनो दिक्कत नहि छै कैश भी लए लै छियै ने हँ मन्दिरेके बगलमे छै चाँदनी चौक दिस मन्दिरके बगलमे चाँदनी चौक छै एतय छै जादा नहि छै वएह पाँच सओ मीटर बगलेमे पड़य छै आओर एमहरसँ चाँदनी चौकसँ आबयके बाद जे एतऽ ब लगेमे छै कोर्टके बगलेमे पड़य छै दुकान हँ ओतय छै ओना दोसरोसँ पुछि लैतियै तब अगल बगल बाटाके दोकान छै तऽ शोरूम छै बगलमे ओते कनिटा आगू हटिके ठीक छै ठीक